جی ہاں میں ذہنی صحت کے مسائل کے بارے میں واکیفیت رکھتا ہوں ذہنی صحت کی معاشرتی اور علاجی پہلو کے سمجھنے والے مراکز مختلف جگہوں پر موجود ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں یہ مراکز عموماً ماہر نفسیات کی رہنمائی میں انسانوں کو دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے دباؤ ڈپریشن اور پریشانی جیسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ذہنی صحت کے مسائل کی معاشرتی تصور کے ساتھ معاشرت کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آج کل لوگ ذہنی صحت کو سنجیدگی سے لیتے ہیں چند سال پہلے کی بات ہے مخالف معاشرتی تصور کے مقابلے میں اب ذہنی صحت کو اہمیت بہتر طریقے سے سمجھا جا رہا ہے اور لوگ مختلف اذیتوں کو بہتر طریقے سے منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں